पैंट पैंट घणनि ई कंपनीयुनि जा बाज़ार में मिलनि था नंढे हूंदे शौक़ु सां घणेई जींस जा पैंट पाता पर जीअं जीअं उमिरि वधण सां माण्हूअ खे कुझु न कुझु अलॻि करण जो ऐं अलॻि पाइणु जी शौक़ु थींदो आहे त अहिड़े नमूने मूंखे बि हिकिड़ी भारत जी सुठी रेमंड कंपनी जो पैंट पाइण जो शौक़ु हो पैंट में बि घणई क़िस्मनि जा कलर अचनि था उन्हनि मूंखे कारे रंग जो पैंट तमामु पसंदिगीअ जो रंगु आहे कारो पैंट अहिड़ो सदाबहार रंगु आहे जंहिं ते कहिड़े बि रंगु जी शर्ट अछी कारी ॻाढ़ी बलू साई आसमानी चेक्स वारी लाइनिंग वारी जंहिं बि क़िस्म जी जहिड़े बि रंगु जी पाण शर्ट पाहियूं त उहा तमामु सुठी उन सां मेचिंग ऐं जचंदी आहे ॿियो रेमंड कंपनीअ जो कपिड़ो अहिड़ो आहे जेको पंहिंजे इन वातावरण जे हिसाब सां शरीर खे बि अनुकूलु अचे थो ऐं उन जे लाइ शरीर खे तमामु माप अचे थो रेमंड हिकिड़ी सुठी ऐं ऊची कंपनी आहे जंहिंजे करे उहा शइ बि सुठी ठाहे थी उन जे अघु में शइ में ऐं टिकाऊं में सुठी आहे जंहिंजे करे अॼुकल्ह हर हिकु क़िस्म जा माण्हू मध्यम शाहूकारु ग़रीब व्यापारी नौकरीअ वारा हर हिकु क़िस्म जा माण्हू वधीक में वधीक रेमंड कंपनीअ जे कपिड़े जी पैंट पाइनि था रेमंड जहिड़ो नालो अथसि अहिड़ी शइ जे थी ऐं रे उन जे करे ऐं शरीर खे सुठो माप अचणु करे उन जी फिटिंग क्रीज़ ऐं मुलायमता बि सुठी इन करे शरीर खे सुठो माप अचे थो तंहिंजे करे मुंहिंजी पहिरीं पसंदिगी रेमंड कंपनीअ जे पैंट पाइणु जी आहे